ऑनलाइन गेम हमर हमर एकाग्रताके घटा दै हइ असल जिन्दगीमे हमर सोचयके समझयके शक्ति क्षमताके कम कर दे हइ एहोमे एकरासंँ पढ़ाइ करयमे एक कोइ एक जगह पर ध्यान केंद्रित करयमे समस्या होय लगैत हइ रियल लाइफ गेम बच्चाके लिए बहुत मदद मददगार साबित हो हइ ऑनलाइन कइ घण्टा तक अनियंत्रित रूप से गेम खेलय ला पड़ैत छात्र अपने अपना तनाव से राहत पाबै खातिर ऑनलाइन गेमके प्रयोग करैत हइ लेकिन ऑनलाइन गेमके अत्यधिक उपयोग से सीखैके क्षमता खराब हो जाइत हइ एकाग्रताके समस्या होबैत हइ शैक्षणिक पर शैक्षणिक पर जेहन खराब हो सकैत आओर अन्य लोकके साथ बातचीतमे भी कमी हो जाइत हइ गेमके वजह से फिजिकल ऐक्टिविटी कम हो जाइत हइ एकरा से मोटापाके समस्या हो सकैत हइ एकरासंँ अलावा दिलके बीमारी आओर मसल्सके समस्याके चान्स बढ़ जा हइ जादा ऑनलाइन गेम खेलयसंँ लोक लोकके फोकस करयमे प्रॉब्लम हो जाइत हइ ऑफलाइन गेम बहुत सही होयत छै मोबाइल गेमके अत्यधिक उपयोग से बच्चाके शैक्षणिक प्रदर्शन शारीरिक स्वास्थ्य आओर आरो मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ैत हइ आओर सम्भवतः एकरासंँ गम्भीर अपरिवर्तनीय प्रभाव से प्राथमिक विद्यालयके छात्रमे मोबाइलके गेमके लतके समस्याके समाधान करय खातिर शिक्षक आओर आम जनताके लिए भी महत्वपूर्ण हइ लगातार स्क्रीन देखना आओर विडीओ गेम खेलय से बच्चाके मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव प्रभाव पड़ैत हइ बच्चा से आँखिमे दर्द जैसे समस्याके सामना करय लगैत हइ ओकरा से ओकर व्यवहारमे चिड़चिड़ापन आ जाइत हइ जब बच्चा अपना अधिकतम समय विडीओ गेम खेलयमे व्यतीत करैत हइ तऽ ओ अपना दोस्त आओर परिवार से दूरी बनाबय लगैत हइ